आज कल जे बिमारी आयल छै गायके नया बिमारी कहियौ नहि देखलियै रहए आज कलके बिमारी देखलियै जेकि से गायके पीठमे देहसभमे फोड़ा फोड़ा भए जाइत छै फोड़ा फोड़ा भए जाइत छै आब जे कारणसँ हुए लेकिन गायके साफ सुथरा जगहपर रखना चाही गायके अच्छा सेवा सत्कार करना चाही शाम सुबह जे छै ओकरा देखरेख देखरेख करना चाही ओहिसँ कि हेतै से गायके बीमारी नहि हेतै पहिलेके जे समयमे होइत रहै गायके मुँहमे रोग होइत रहै पएरमे रोग होइत रहै पएरमे मुँहमे रोग कादो किचड़मे गोबरमे जे रहि जाइत रहै ओकर कारणसँ होइत रहै अभीमे साफ सफाइ जे राखय लगलकै लोकसभ तऽ सुधार भेलैए कम होइत छै अभी गाय ठीक ठाक रहैत छै नहि तऽ बहुत परेशानी होइत रहै पएरके रोगसँ गाय बेसी परेशान रहै अभी नया रोग छै पएरके रोगवला तऽ खतम भए गेलैए लेकिन नया रोग जे एलैए ओकरो मतलब साफ सफाइ जे राखय लगतै तऽ ओहो नीक भए जेतै ई एहन छै गायके रोग कि जल्दी जे छै इलाज नहि हुए सकैत छै जे खतमे भए जाइत छै गाय अगर ध्यानसँ नहि देल जाय तऽ आओर गायके जब पचय नहि लागैत छै हमरासभ की करैत छियै जमाइनके से पानि पिलाबैत छियै जमाइनके पानि सभसँ ज्यादा काम करैत छै गायमे गायके जमाइनके थोड़ा सा जरा भी दैत छियै धुइआँ ओकर लागि जाय ताकि ओहोसँ गायके काम करैत छै गायके पाचन शक्ति भी मजबूत रहैत छै आओर खानामे भी जमाइन हमरासभ दैत छियै जमाइन देलासँ की होइत छै गायके से पाचन शक्ति मजबूत रहैत छै आओर शरीर मजबूत रहतै तऽ रोगसँ अपने मुक्त रहतै ओ यहीसभ काम हमरासभ गायके साथमे करैत छियै सेवा सत्कार बढ़िआँ करैत छियै दुनू गाय छै हमरा दू गाय छै दुनू गायके सेवा करैमे कोइ कमी नहि रखैत छियै कहिओ रोग हुवै लेल नहि दैत छियै रोग होइसँ पहले तैआर रहैत छियै ओकर सेवा करै लेल कि रोग नहि होना चाही एहन छै गायके सेवा सत्कार खाना पीना पर भी गायके सुबह शाम हरा घास मिलना चाही आओर ओकरो हरा घासके साथे साथे कुछ ओकरा दवाइ भी देल जाइत छै जेकि ओकरा हरा घास पचाबै सकै एहन दवाइ देल जाइत छै कि ओकरा दिक्कत नहि हुए